ह्या प्रश्नाचे उत्तर दिवपाचे म्हणल्यार हय जातले कित्याक गांवांत पोलिस स्टेशन म्हणटा ते चडशें म्हाका दिसतां आसता पूण कोर्ट आनी आद्वोगाद म्हणटात ते खूब कमी आसता म्हणजे कोर्ट जाल्यार म्हाका दिसतां नासतातूच गांवान चडशें म्हणटात ते पंचायती चलतात पूण पंचयात पंचायतीचो सुदा तांचो सुदा अेक्ट्स आसात सो त्या प्रमाणे मागीर ते कोर्टान केसी वचूंक शकतात पूण गांवच्या लोकांक तांच्या स्वताच्या गांवांत बसून न्याय मेळपाक मातसो कठीण जाता सो तांकां गांवच्या भायर मातशें वचचे पडटा दर आद्वोगाद सुद्दां सोदपाक तांकां मातशें गांवांच्या भायर वयचे पडटा तरी आतां जशें आमी फुडें वतात तसो देसूय फुडें वता तशें गांवानी सुद्दां खूबशें लोक म्हणजे भुरगीं जी आसा ती एजुकेट जावन ती आद्वोगाद बिद्वोगाद जातात पूण जर म्हणजे कंपेरिजन केले जर कंपेरिजन केले जाल्यार ओवरॉल खूब तांकां कठीन जाता किद्याक तांकां स्वताकूय तितली नोलेज नाशिल्ल्या कारणान ते आनी नोलेज आनी पयशांचो सुदा प्रोबलेम आशिल्ल्या कारणान तांकां भायर वचून आद्वोगाद सोद मागीर केस कर आनी त्या सगळ्यां गोश्टीनी तांचो खूब वेळ वता पयशें वता तेन्ना तांकां तशें कठीन जाता